आमी एम ई एसान डांस केल्लो तो गुजरातचो डांस आसलो गरबा ते डांस करपाक आमी खूब दिसां घेतली खूब दिसान प्रॅक्टीस करपाक लागले आमकां तें तें सोंग्स तें स्टेप्स त्या त्या बिट्सान आमकां सेट करपाक लागले मागीर तो डांस आमी पफोम केली जजीसांकां तो डांस खूब आवडलो मागीर आमकां प्रायज मेळ्ळे आमचे सिलेक्शन सुद्दां जाले मागीर आमकां भायर एक दुसऱ्या स्टेटान वचपाक आमकां आपयलेले डांस करपाक सो आमी थंय बी गेल्ली थंय सुद्दां वचपाच्या आदीं आमी प्रॅक्टीस केली डिफिकल्ट आसता केन्ना केन्ना डांस करपाक किद्याक तें तें सगळ्यांचे मुवमेंट्स आनी सगळ्यांचे एक्सप्रेशन्स सेम वन टायम येवपाक जाय तेच्या खातीर डांस थंय गेल्ली थंय डांस केल्लो आमी आनी थंयच्या जजीस थंयचे जे ऑडियन्स आसले तांकां बी तो डांस आवडलो आनी तेनी बी ह्या डांसार आमकां खूब किदें किदें सांगलें बरें बरें आनी अशेंच एक आमी आनी एक डांस केल्लो वाडेनगरान तेन्ना तें एन्युअल डांस आसलो आनी तें आमचे टॉपीक इंडपेन्डन्स तेतून आसलो तें बी डांस आमी इंडियन सोंग्स आसता तेतू तेतूंतले सोंग्स घेवन तेतूंत स्टेप्स बसयली मागीर तें आमी डांस प्रॅक्टीस करून तो पफोमन्स त्या दिसा आमी केल्लो तेन्ना थंय बी आमच्या डांसान पळोवन सगळी क्लॅप्स मारपाक लागली कॉस्ट्यूम तें बी सुद्दां बरें आसपाक जाय तें सोंग रिलेटेड आसपाक जाय मागीर ज्वेलरीज आणी हेरस्टायल बी तें सगळे करून आमकां डांस पफोम करपाक लागता जर कोणी डांसान एकटो बी ना जालो तर तो डांस सामको जायना करपाक आनी तो आमचो पफोमन्स चड बरो आसलो स्कूल लायफान बी आमी खूब डांसाक येला ल्हान आसतना डांस क करपाक येनासलो बट आमी डांस करताली मागीर आमी वयताली स्टेजीर पफोम करताली सो तेन्ना पासून आमकां डांस करता आमी आनी तें आजून पर्यंत आतां बी कॉलेजीन वयता तेन्ना बी डांस कॉम्पिटिशन्स आसता डांसान पार्टिसिपेट करता आमी आमचे ग्रुप्स फूल आमकां सपोर्ट करता आमी प्रेजेंट करता सगळे आमचे जे डांसान आनी स्कूल डांस बॅस्ट आसलो आमचो आनी तो एक मेमोरेबल डांस आसलो तो आमी केन्नाच विसर शकणा आनी तो लायफ टायमान बेस्ट डांस आसलो इतलो